औ आमाय औ औ नोंस्रा मा मा माइ गायदों देग्लायहाय ए माइ गोसोम जोसा ए बेसे बुरजा गायदों सय बिगा ए आंबो गायनाय जादोंमोन गायनायालाय फास बिगासो गायदोंमोन बेखौनो उम जानो मोजां औ ओमफ्राय आय होनो नागेरा औ फाननायफ्राव सोलियो आरो दाम दङ औ औ केजिसेफ्रावनो औ औ औ ओंखारहैगोन बायदि मोनदों अ अ उम जाहैगोन होमबालाय ओरैनो केजिफ्रावनो एकस' गाहाम जाहैबाय दाथ' जोसा गोसोमफ्राबो

गोसो होनाय जादों औ औ ओइ आंबो फास बिगाल' गायनाय जाबाय बेखौ दस्रा माइसो गायनाय जादों जोसो गारोबोना माइया उम बेनिखायनो खस्थ' मोनदों औ

औ औ औ उम उम मोजाङानो जादों मानि खस्थ' मावबाबो माने मोनफिननाय जाहैबाय ओरैजाय खामायनायजों नों फैसाजों मोनहैनाय जाबाय आरो खस्थ'बाबो आंनाबो एसे हाग्रा जादों जानायालाय गायदोंमोन गायनायालाय जोसा गोसोमखौनो एसे नै दा माइसा दांगासिनो उम जागोन आंनाबो बिदिनो एसे थांनो हागौ बिस मन फसिस मनसो थांगोन दां उम मोजाङै दङबा दे दे लाखिथ'नि दे